हम गैस कुछ तभी चालू करते हैं जब हमको खाना बनाना होता है खाना बनाने के बाद हमने दोनों स्विच बंद करके चूल्हे पर से फिर रेगुलेटर बंद करते हैं उसके बाद अगर हमने एक चालू किया है तो एक बंद करके रखते हैं अगर दोनों पर काम है तो दोनों चालू करके रखते हैं ताकि दोनों जले दोनों का अटेच न करे लीकेज न करे लीक न करे और उसको हमने बहुत ध्यान से रखते हैं कि बच्चों हाथ ना लगाएं बच्चों न चालू करें खाना पकाते समय हमने खिड़की और दरवाजे को खोल के रखते हैं ताकि उसका जो लीक ऊक भी करे थोड़ा बहुत गैस भी निकले वो बाहर निकल जाए अच्छे से कि घर में कोई प्रॉबलम न हो उसकी अच्छी से देखभाल करना चाहिए ऐसे मेरे बगल में था एक लोग के उन्होंने रेगुलेटर चालू करके रख दिया और बच्चे ने चालू कर दिया माचिस जला दिया फिर उसके बाद आग लग गई सारे घर में उसके दो तीन बच्चे जल गए बहुत ज्यादे चोट भी आ गई घाव भी हो गई है नुकसान भी पहुँच गया है सबको और उन लोगों के लिए भी बुरा प्रभाव पड़ा है ताकि गैस को नि सावधानी से रखनी चाहिए कि जितने सुरक्षित रखेंगे आप उतने स्वयं सुरक्षित रहेंगे अगर उसे थोड़ा सा भी वो हो जाएँगे तुरंत आग लग जाएगी ऐसे और उसके बाद जब मेरे बगल वाले में लग गई थी तब से हमने भी बहुत ध्यान से गैस चालू करती हूँ बंद करती हूँ बच्चे से भी दूर रखती हूँ ताकि बच्चे भी शरारती होते हैं कुछ भी चालू कर देते हैं और उन्हें माचीस जलाना आ गया है तो भी माचीस जला देते हैं इसीलिए हमने बच्चों से भी दूर रखते हैं खाना बनाते वक्त सब